ग्रामीण इलाइक़नि में डांसनि जी कोई सुविधा उपलब्ध न हूंदी आहे जंहिं करे उते ॾाढी दिक़ता थींदियूं आहिनि जंहिं करे उन्हनि खे ॿाहिरि वञी थोरो ॿिए शहरनि मां वञी करे सुविधा मिलदी आहे ऐं उन्हनि खे डांस करण जी मौक़ो मिलंदो आहे